जेनाकि जानकारी नहि रहै तऽ अपना बच्चाके जनम प्रमाणपत्र बनबै खातिर तऽ अपना आशा दीदी लगुन गेलिए कहलिए कोना बनतै हमरा बेटाके जनम प्रमाणपत्र तऽ कहलखिन तोँ अपन आधार कार्ड दहो आओर बेटाके आधार कार्ड दहो तब बनतऽ तऽ बेटाके आधार कार्ड बनेलिए तब जाके पइसा देलिए तब जाके अपना बेटाके आधार कार्ड देलिए तब जाके हमरा जनम प्रमाणपत्र बनैके देलखिन देलखिन तऽ कोइ भी काममे जनम प्रमाणपत्र देबहो तब कोनो काम होतऽ आओर जनम प्रमाणपत्र दै छिए तऽ काम होइ छै जेनाकि ककरो केसेके बारेमे होइ छै